हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब हम में हैं बनारस से और मेरे पेट में दर्द उर्द हो रहा है तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है हमारी यही कोई दो चार दिन से हो रहा है अरे अगल बगल सब जगह से दवा उवा लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ सोचे कि हम सोचे कि आपको फ़ोन उन कर लें आप कुछ बताएँगे नहीं ज़लन वलन कुछ नहीं है बुख़ार वुख़ार कुछ नहीं है बस दर्द हो रहा है हल्का हल्का सोचे कि आपसे बात कर लें आपको दिखा दें एक बार हमको भी लग रहा है यही होगा

यह जो सर अगल बगल में जो डॉक्टर झोलाछाप होते हैं उनके यहाँ दवा उवा लेकर खा लिया हूँ तो कोई अब मतलब नहीं निकल रहा है उसका वह तो आप कब कब तक यहाँ मिलेंगे ओ अब शनिवार को आप नहीं सोमवार को नहीं बैठते हैं क्या शनिवार को हाँ तो शनिवार को हम खाली हैं इस वज़ह से हाँ तो वही बोले कि शनिवार को आ जाएँ कल के बाद परसों हाँ तो हम सोचे कल के बाद परसों आपके यहाँ आ जाएँ और अपनी जाँच उच करा कर दवा उवा ले लेंगे उसके बाद देखेंगे अगर आराम नहीं होगा तो फिर कहीं और दिखाएँगे और क्या करेंगे नहीं नहीं हल्का हल्का दर्द कर रहा है अरे आराम का जब तक दवा का असर होता है तब तक तो सही रहता है उसके बाद हो जाता है हाँ तो वह अल्ट्रासाउण्ड तो वह आपके यहाँ होगा ना अरे डॉक्टर साहब हम आपके पास आएँगे तब आप देखकर सब करेंगे ही ना नहीं भी हो तो उनके यहाँ से दवा लेकर आए तो कोई आराम नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो कैसे कह दें कि अच्छा देखते हैं अरे हम आपके यहाँ आते हैं शनिवार को अरे हम शनिवार को आपके यहाँ आते हैं हाँ अच्छे से आएँगे हाँ हाँ दवा की आप रसीद आपके पास लेकर आएँगे एक दवा चली थी और अब रसीद वसीद कटवाकर अल्ट्रासाउण्ड होगा तब ना मालूम होगा क्या हुआ है कैसे हुआ है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब नमस्ते